اتر پردیش نے اپنی لمبی تاریخی سفر میں کئی بڑے چیلنجز اور تنازعات کا سامنا کیا ہے یہ ریاست صرف آبادی کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سیاسی سمجھی اور ماحولیاتی طور پر بھی بہت اہم رہی ہے یو پی میں کلائمیٹ چینج کا اثر خاص کر کسمانی پر پڑا ہے بارشوں کا وقت پر نہ ہونا تاپمان میں اضافہ اور در دریاؤں خاص طور پر گنگا اور یمنا کی آلودگی نے لوگوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے ٹیکنالوجی اور روزگار میں نئے ٹیکنالوجی نے جہاں کچھ لوگوں کے لیے نئے موقعے پیدا کیے وہیں کئی پرانے کام یا تو ختم ہو گئے یا ان میں آدمی کی ضرورت کم ہو گئی اس وجہ سے خاص کر گاؤں کے لوگ یا چھوٹی انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہوئے بابری مسجد رام جنم بھومی کا مسئلہ سب سے زیادہ مشہور تنازع رہا اس کے علاوہ بھی کئی مذہبی دنگے ہوئے جو ریاست کے امن کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان تنازعات نے صرف کمیونل ہارمونی کو ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل ڈائنمکس کو بھی ڈیپلی افیکٹ کیا